ते ऐह्ड़ा जेह्ड़ा एह् सवाल ऐ हा ओह कि किदा इक स्पोर्ट सैक्टर होंदा जेह्ड़ा एरिया बिच हैल्प करदा सप्पोर्ट पीपल जिन्ने बी स्पोर्ट जिन्ने बी बंदा डिफरेंटली एबल होंदा लग्ग लग्ग स्पोर्ट बिच जि'यां क्रिकेट होइया फुटबाल होइया कबड्डी होइया ते और फलाने फलाने जिन्ने होइये ते किन्नी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जंदी एथलिट ही ते पैह्ली गल्ल जि'यां अस जम्मू दे ऐं ते फैसिलिटी ते हर स्पोर्ट बिच इक्वली प्रोवाइड करी जंदी ऐ पर जिन्ना बी इनें ई पता कि जेह्ड़ा इंडिया बिच ऐ सब तूं जैदा फैसलिटी जेह्ड़ी प्रोवाइड होंदी ऐ कुसै बी एरिया बिच ओह् स्पोर्ट क्रिकेट ऐ ते जि'यां में बी क्रिकेट खेलदा हा ते जेह्ड़ा क्रिकेट बिच साढ़े रंझी ट्राफियां होंदियां ते और ते और ते डिस्ट्रिक लैवल बिच बड़े मैच होंदे जि'यां डिस्ट्रिक लैवल मैच होंदे फिर अग्गै जाइयै स्टेट लैवल प्रोवाइड होंदे ते जिन्नी बी गोरमैंट ऐ जिन्नी बी फैडरेशन ऐ सबतो ज्यादा फंड्स बी क्रिकेट बिच रेस होंदे ते रंझी ट्राफी दी इयां लक्ख लक्ख रपे फी होंदी ते ओह् करके ओह् करियै फिर अग्गै रिप्रेजेंट करदे बाकि और बी जिन्ने बी स्पोर्ट्स होइये फुटबाल होइया कबड्डी होइया ते बे बास्केटबाल बैडमिंटन जिन्ने बी हैन फैसिलिटी हर स्पोर्ट बिच प्रोवाइड करदे साढ़ी गोरमैंट जिन्नी बी ऐ ते एरिया बिच जा ज्यादा जि'यां स्पोर्ट्स साढ़ा चलदा ते फिर क्रिकेट दी बी गल्ल करचै ते जि'यां और बी बड़े क्रिकेट साढ़े जम्मू तो बी निकले जि'यां एह् उमरान मलिक होइया अब्दुल समद होइया ते एह् ऐ कि जेह्ड़ा क्रे क्रिकेट चलदा पैह्ले डिस्ट्रिक लैवल होंदा डिस्ट्रिक्ट लैवल बिच जिन्ने दो तिन बारि चैक होंदा बड़े बड़े आफिशियल्स आंदे चैक करदे टीम सिलैक्शन लेई ते फिर ओह्दे बाद फिर टीम अग्गै जंदी स्टेट लैवल पर स्टेट लैवल होंदा स्टेट लैवल बाद नैशनल लैवल होंदा फिर रंझी ट्राफी बिच सलैक्ट होंदे ते क्रिकेट बिच स्कोप बड़ा ऐ क्रिकेट बी सप्पोर्ट बी बड़ी ज्यादा फाइनेंशियल सप्पोर्ट बी ऐ मैन्टल सप्पोर्ट बी ऐ ते जिन्ने बी होर बी जिन्ने बी लोग हैन जेह्ड़े स्पोर्ट नेईं बी खेलदे ओह् बी क्रिकेट गी किन्ना सप्पोर्ट करदे तां करियै किन्नी बी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जंदी क्रिकेट उप्पर स्पैशली ते जर्सियां प्रोवाइड करदे पूरी पूरी किटां प्रोवाइड होंदियां ते कन्नै गै एह् जेह्ड़े रंझी ट्राफी खेलदे उ'ने फाइनेंशियल बी सप्पोर्ट होंदा कन्नै फिर फेम वि प्रोवाइड करदे कन्नै कन्नै ऐडां वि थ्होंदिया ते इश करियै सारी फैसिलिटियां प्रोवाइड होंदिया ते कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा स्पोर्ट एह् कबड्डी ऐ ते कबड्डी बिच हुन हाल फिलहाल हाल च बड़ा सप्पोर्ट प्रोवाइड होआ दा कि कबड्डी इक्को इक्क स्पोर्ट ऐ जेह्दे बिच इंडिया अजें तक कदें वर्ल्ड कप नि हारी दी जिन्ने बी वर्ल्ड कप कबड्डी बिच होए दे साढ़े इंडिया नै जित्ते दे ते इंडिया नै कबड्डी ओरिजिनेट कीती दी साढ़ा नैशनल स्पोर्ट हाकी ऐ पर जेह्ड़ी साढ़ी इंडियन टीम कबड्डी बिच ऐ कदें हारदी नि ऐ ते हुन कबड्डी बिच बी बड़ा ज्यादा प्लैटफार्म प्रोवाइड करा दे मैट इंटरनल मैट प्रो पा पाए जन्दे ते कन्नै गै कबड्डी बिच बी हुन डिस्ट्रिक लैवल स्टेट लैवल होना शुरू होई दा ते नैशनल लैवल उप्पर बी कबड्डी होंदी ते ह्दे बाद फिर इंटरनैशनल जि'यां प्रो कबड्डी दे सीजन होना शुरू होई दे ओह् ओ करियै जिन्नी बी फैसिलिटी प्रोवाइड होंदी कबड्डी प्लेयरें ते कन्नै फुटबाल बी हुन जिन्ना फुटबाल बी एक्सपोजर लै दा जि'यां हुन ऐसी कप जित्तेआ इंडिया ने एशिया कप जित्तेआ फुटबाल बिच ते एक्सपोजर हुन फुटबाल ही बड़ा एक्सपोजर होई दा हुन ज्यादा पब्लिक सप्पोर्ट करा दी पैह्ले फुटबालर कोई कोई इन्ना सप्पोर्ट नि हा जिन्ना सप्पोर्ट बाकी स्पोर्ट च जि'यां स्पैशली क्रिकेट ही सप्पोर्ट ऐ जि'यां कोई वर्ल्ड कप बी इस बार इंडिया च होआ दा ते जिन्ना बी सप्पोर्ट ऐ ते जिन्ना बी साढ़ी बी सी सी आई अरेंजमेंट करा दी अपने प्लेयर आस्तै ते कन्नै दे जिन्ने बी प्लेयर बाह्र दे देश दे आए दे खेलने आस्तै ते क्रिकेट दा जिन्ना सबतो बड़ा इवेंट होंदा क्रिकेट वर्ल्ड कप ओह् बी साढ़ा इंडिया करा दा ते एह् ऐ कि फुटबाल बिच इंडिया आह्ले ते कदें वर्ल्ड कप बी नि खेले दा तां करियै ज्यादा हा ज्यादा फैसिलिटी हुन प्रोवाइड करा कराई जा दी की सारें पता कि हुन इंडिया दी टीम ठीक ऐ हुन इंडिया जेह्ड़े कि पैह्ले कदे एशिया कप जित्ती नि ही हुन एस ई एफ कप वि इंडिया जित्ती आई दी ते पूरी हुन पासिबिलिटी ऐ इंडिया दी बी कि आने आह्ले फीफा च जां अगले फीफा च इंडिया पार्टिसिपेट करियै ओह्दे बिच करी सकदी ते और ज्यादा इंडिया शैल खेलै आने वाले बीह पच्ची साल च ते फीफा बी इंडिया बिच होई सकदी तां करियै ज्यादा तो ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा जा दे जियां और स्कूल वि साढ़े एरिया बिच जिन्ने बी स्कूल होंदे स्कूल बिच बी इंटरस्कूल कम्पटीशन होंदे ते फिर ओह्दे बाद डिस्ट्रिक लैवल होंदा जि'यां साढ़े कोई डीपीएस लैओ डीपीएस दे जि'यां इवेंट होंदे पैह्ले इंटरस्कूल होंदा ओह्दे बाद फिर नार्थ जोन बिच जिन्नी बी टीमां होंदियां नार्थ दी पंजाब दी साउथ दी टीमां इक साइड खेलदियां ते फिर ओह्दे विच ओ जेह्ड़े बी गोल्ड मैडल ते ब्रोंज मैडल ते सिल्वर मैडल आखदे टीमां होंदियां फिर ओह् कन्नै जाइयै खेलदी ते फिर इक नैशनल टीम जितोंदी डीपीएस दी नैशनल टीम कोई बी स्पोर्ट बिच होइया जि'यां बास्केटबाल फुटबाल

ते फिर अग्गै जाइयै जेह्ड़ा बी स्कूल उसी आर्गनाइज करा दा होवै जि'यां कोई जलंधर नै आर्गनाइज करवाया अमृतसर नै आर्गनाइज करवाया फन पूरा जिन्ना बी ऐ स्पोर्ट्स इवेंट जेह्ड़ा इंटर डीपीएस होआ दा ऐ नार्थ जोन दा ते फिर उद्धर जाइयै पूरी स्लीपिंग फैसिलिटी होंदी तिन दिन दा टूर्नामैंट होंदा ते फिर त्रीए दिन कोई जेह्ड़ी इक टीम दो टीमां फाइनल च पुजदियां इक जेह्ड़ी जितदी गोल्ड मैडल जेह्ड़ी हार दी ब्रोंज सिल्वर मैडल ते जेह्ड़ी टीमां दो फाइनल सैमी फाइनल हार दियां ओह्दे बिच फिर मैच होंदा ते ओह्दे बिचा जेह्ड़ी जितदी जेह्ड़ी त्री टीम औंदी उसी ब्रोंज मैडल थ्होंदा ते ओह् तिन टीमां अग्गै जाइयै फाइट करदी साउथ जोन उसदे बिच जेह्ड़ी तिन टीमां जित्तियां होन वैस्ट जोन बिच ते ईस्ट जोन बिच ते एह् ति एह् पूरी दी पूरी बारां टीमां फिर इंदा ओह् होंदा कम्पटीशन होंदा ते एह्दे बिच इक टीम इंटर नैशनल लैवल उप्पर जितदी ते और क्रिकेट बिच बी इयां ही होंदा ते जियां बी स्कूल बी ऐं ते स्कूलें इवेंट होंदे रैह्ंदे और बी फलाने फलाने स्कूल हैन ते एह् नि ऐ हुन जि'यां शूटिंग बिच बी दो ज्हार अट्ठ बिच अट्ठ ओलंपिक्स बिच इंडिया नै गोल्ड मैडल जित्तेआ हा ते हुन हाल फिलहाल जेह्ड़ी जैवलिन दा बी ऐ जैवलिन दी बी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा दे जि'यां नीरज चोपरा नै गोल्ड मैडल जित्ता ओलिंपिक बिच ओ ओह्दे बाद हुन जैवलिन दी बी ज्यादा पासिबिलटी बधा दी ऐ ते जैवलिन आस्तै बी ज्यादा ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी ऐ कि क्यूंकि जैलूं बी कोई मैडल औंदा देश बिच किसे बी स्पोर्ट बिच ते ओ स्पोर्ट दी फिर पापुलैरिटी भरदी भ ते और ज्यादा ज्यादा लोग ओह् स्पोर्ट खेलदे तां करियै उस स्पोर्ट दी फैसिलिटी प्रोवाइड होंदी ते जि'यां जैवलिन दी स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होआ दी ऐ कन्नै कन्नै जेह्ड़ी कबड्डी होइया स्पैशली फुटबाल फुटबाल पैह्ले इन्ना मनदे नि हे कि फुटबाल च इंडिया ने कदें अ अज्ज आह्ली तक कोई फुटबाल वर्ल्ड कप नि खेलेदा ऐ बट हुन रैंकिंग जियां बधा दी ऐ ते तां करियै फैसिलिटी प्रोवाइड होआ दी ऐ इनें एचसीएफ कप दे बाद हुन जेह्ड़ा खेलो इंडिया इंट्रोडयूस कीत्ता ऐ गोरमैंट ने खेलो इंडिया विच ते पैह्ले ते श डिस्ट्रिक लैवल टीमां सलैक्ट होंदियां फिर स्टेट लैवल फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े प्लेयर उद्धरूं सलैक्ट होंदे फिर खेलो इंडिया होंदा खेलो इंडिया स्पैशयली प्रोवाइड कीत्ता जा दा कि जेह्ड़ा ओलंपिक्स होंदा ऐ ओह्दे बिच इंडिया दी घट होंदी ऐ ऐस कंपेयर टू बाकी कंट्रियां ते तां करियै गोरमैंट नै स्पैशयली आर्गनइज कराया खेलो इंडिया कि ज्यादा तो ज्यादा बध्द तो बध्द मैडल इंडिया इंडिया आह्ली साइड औन ते ओह्दा फायदा बी होए दा ऐ

ब्रोंज बी आए दे पिछली वारी कोला बड़े ज्यादा मैडल आये दे इस बार वि ते पीवी सिंधु ने पिछली वार सिल्वर मैडल आह्नेया इसबार ब्रोंज मैडल आह्नेआ

ते ओह् वि गोरमैंट प्रोवाइड करांदी ते कन्नै कन्नै फिर स्पोर्ट बी चलदा जेह्ड़ा उ'ने पसंद ऐ जि'यां स्पैशयली पैह्ले क्रिकेट बिच होंदा हा छड़ा क्रिकेट बिच छड़ा ज्यादा पैसा हा ते बाकी सप्पोर्ट इन्ना मनदे नि हे इन्ना पैसा नि ऐ हा फुटबाल बिच पैह्ले कोई पैसा गोरमैंट प्रोवाइड नेईं करदी ही ते हुन जैलु दा जि'यां सुनील छेत्री स्पैशल जियां फुटबाल ने एचसीएफ कप जित्तेदा हुन कबड्डी नै जित्ते दा कन्नै जैवलिन ते हुन एह्दे विच वि फैसिलिटियां प्रोवाइड होआ दियां कन्नै कन्नै गोरमैंट पैसे बी देआ दी ऐ ते हुन बास्केटबाल बिच बी जियां एक्सपोजर होआ दा ऐ ते इंडिया दा एह् ऐ कि हाकी बिच ते पैह्ले दा वि ऐ हा ते इयां ऐ कि और वि स्पोर्ट्स विच हुन ज्यादा ज्यादा पैसा ते ज्यादा ज्यादा इवेंट ओर्गनाइज करांदी ऐ गोरमैंट एह् इवेंट ओर्गनाइज कराने दा इक ओह् ऐ कि ज्यादा तो ज्यादा प्लेयर उस गेम बिच जान पान कि पैह्ली गल्ल ऐ कि ज्यादा पैसा जेह्ड़ी गेम विच पैसा होंदा ज्यादा लोग उस्सी गेम ही चूस करदे कि पैसा चाहिदा ऐ ते हुन गोरमैंट ने केह् कीत्ता कि क्रिकेट कन्नै और बी बड़े स्पोर्ट बिच पैसा पाई ओड़ेआ जेह्दे कन्नै फैसिलिटियां वि इनक्रीस होइयां कन्नै कन्नै फाइनेंशियल सिस्टम वि इनक्रीस होइया प्लेयरें दा

स्पैशयली एह् ऐ की फुटबाल बिच वि हुन साढ़े जिन्ना वि एरिया ऐ कन्नै कन्नै हुन प्लेयर ज्यादा तो ज्यादा नैशनल लैवल खेला दे बड़े प्लेयर साढ़े जम्मू तो बी निकले नैशनल लैवल खेलने आस्तै इयां आईपीएल होइया आईपीएल बिच खेली खेलियै फिर नैशनल लैवल बी खेलेदा इंडिया टीम आस्तै बी खेले दा बाह्र देश जाइये वि खेलेदा ते एह् ऐ कि जम्मू विच वि और फैसिलिटियां प्रोवाइड होआ दियां कन्नै कन्नै ज्यादा तो ज्यादा टूर्नामेंट होंदे हर स्पोर्ट दे टूर्नामेंट होंदे अज्जकल एह् नि ऐ शड़े क्रिकेट दे टूर्नामेंट होंदे फुटबाल दे बी बद्ध टूर्नामेंट बास्केटबाल बालीबाल होइया टूर्नामेंट होआ दे ज्यादा ज्यादा प्लेयर निकला दे ते अग्गै ऐ ते एह् हां ते कन्नै गै कन्नै एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिच बी हैन ते एह् ऐ कि स्पोर्ट हुन इंडिया बिच एह् होइया कि स्पोर्ट इक क्रिकेट नेईं ऐ हुन बाकी स्पोर्ट बिच पूरी पूरी सप्पोर्ट सिस्टम ऐ ते एह् ऐ कि हुन ज्यादा फैसिलिटियां प्रोवाइड कीत्ति जा दियां हर स्पोर्ट हर स्पोर्ट जि'यां डिफरेंटली अबल्ड होइया हर बंदे दा हर स्पोर्ट विच अपने आप नि होंदी कोई बंदा शैल क्रिकेट खेलदा कोई शैल फुटबाल खेलदा कोई शैल बास्केटबाल खेलदा ते एह् ऐ कि डिफरेंटली हर बंदे दा अपना अपना स्पोर्ट होंदा ऐ ते एह् ऐ कि जेह्ड़ा बी जिह्दा जेह्ड़ा वि स्पोर्ट ऐ स्पोर्ट विच अगर कोई बंदा शैल करा दा ते गोरमैंट हुन रिस्पांसिबिलिटी लै दी पैसा प्रोवाइड करा दी हर स्पोर्ट्समैन ही पैसा प्रोवाइड करने कन्नै कन्नै गै पूरी फाइनेंशियल सप्पोर्ट बी थ्होआ दी कन्नै कन्नै मैंटल सप्पोर्ट बी थ्होआ दी कोचेस बी थ्होआ दे ते टूर्नामेंट बी थ्होआ दे तां गै प्लेयर ज्यादा तो ज्यादा शाइन करन ते अग्गै जाइयै और बी बड्डे बड्डे प्लैटफार्म बिच खेलन एह् और स्टेट लेई नि डिस्ट्रिक लेई नि नैशनल लेई नि इंडिया लेई बी खेलन एह् गोरमैंट ज्यादा तो ज्यादा अशोर करा दी ऐ कि छड़ा क्रि केट विच नेईं इंडिया हर स्पोर्ट बिच अग्गै बधै हर स्पोर्ट शैल करै विच शैल करै ते हर स्पोर्ट च नाम करे तां करियै गोरमैंट मेनली एह् सारे स्टैप लिया दी ऐ खेलो इंडिया वगैरा ताकि हर स्पोर्ट बिच मैडल थोन हर स्पोर्ट बिच पैसे थोन ते कन्नै गै कन्नै तुसें पता कि किन्ने ज्यादा हुन स्पैशयली हरयाणा बिच एह् होइया कि स्पोर्ट्स अकैडमियां खुल्ली दियां जेह्दे विच पढ़ाई वि होंदी कन्नै कन्नै स्पोर्ट्स कन्नै थोह्ड़ा सस्ता पेई जंदा ओह् वि प्लेयरें विच मोटिवेशन ऐ कि ओ स्पोर्ट्स बी खेलदे कन्नै कन्नै अपनी पढ़ाई बी करदे प्लस वन प्लस टू ते कन्नै कालेज डिग्री बी करदे ते एह् ऐ कि हुन छड़ा क्रिकेट बिच नेईं गोरमैंट साढ़ी जम्मू दी वि ते इंडिया दी बी पूरी प्रोवाइड करा दी फैसिलिटी हर स्पोर्ट्समैन ही अग्गै बधन लेई ते हर स्पोर्ट बिच शैल करन लेई